कसलो क्वॅश्शन विचारलो तुंवें बरो आ बारावेचो रिजल्ट हो म्हजे म्हाका आयुश्यान म्हाका दिसता खूब स्पॅशल आशिल्ले म्हाका ये रिजल्ट कित्याक तर पयलीं म्हजे तँतान तितले बरे येवंक नासले पसंर्टेज आनी ताका हाय खूब मेहनत केल्ली आनी दुसऱ्याक चड पडलेले सो तें म्हाका अशें आवडूंक ना हांवें म्हण हांव म्हणना की हांवें एफर्ट्स करूंक नासले आट्स घेतलेलें लॅवॅन बरो गेलो टुवॅल्ताचो एन्ना बारावेचो आतां म्हा म्हटलें हा मनांत थारोनूत दवरल्लेलें कांय तितलें हें करचें ना म्हुणून म्हणजे फ्रँडा वांगडा चड हें करचें ना स्टडीचेर मेन फोकस करतलें पयलीं पसून आसलोच पण पयलीं कितें आतालें पयलीं ते स्कूल हे लेवल सो आतां हें हाय सॅकँड्री मातशें तेरी हें आसपाक जाय कित्याक फुडें मागीर टुवॅल्त जालें की आपलो माय करयरूत स्टार्ट जाता कितें मागीर फुडें चूज करपाक जाय तें तर बारवीचो शिकयता केन्ना हांव सारकें अशें लक्ष दितालें कितें टिचर म्हणटाली सगळें टायम टू टायम करतालेंच हांव पण आनी मातशें हें करतालें कॉन्सण्ट्रेट जावन म्हाका मागी टॅस्टींनी बी बरे मार्क्स मेळटाले आनी म्हाका बरें दिसतालें मागीर म्हणजे टुवॅल्तान पावलें की ओके आपूण मातशें आनी स्कोर करतलें आनी गूण घेतलें हांव ह्या हातूंत येयल्यार कित्याक पयलीं हातूंत म्हजे बरे नासले तर म्हाका बारावेचो रिजल्ट म्हटल्यार म्हाका हें जालो कित्याक ह्यो म्हाका खुबूच स्पॅशल आनी म्हाका हो असो क्वॅश्शन विचारल्लो म्हुणून आनी तो येता मागीर दीस की बारावेचो रिजल्ट दिवपा खातीर बारावेचो आय मीन ए आन्सर करपा खातीर पेपर सो पेपर म्हजे तशे बरे गेल्ले सगळे आनी माई थोडे दिसान मागीर असे येयले की न्यूज की रिजल्ट बी येता ओके आमी चर्चा बी करतान की रिजल्ट कसो आसतलो कोणाचो कोण टॉप करतलो हें सगलें जालेलेंत हांव तितलें म्हणजे नर्वस आसलेंत ऑलमोश्ट पण म्हाका म्हजे हाजेर हें आसलें फेथ की होप आसलें की ह्या वर्साक हांव म्हजें बरे गूण हाडटलेंत म्हुणून बरे पसंर्टेज हाडटलेंत म्हुणून गेले खेपे की तर तो रिजल्टाचो दीस येयलो घरान सगल्यांग काळजी कितें येतलें कितें येतलें कितें म्हुणू कशे गेला पेपर कशे गेला कितें आन्सरां रॉंग बरयला सगळें विचारपाक भाव सुद्दां म्हाका विचारतालो कशें कितें गेलां सारकें बरयलां मुगो हें तें करून आनी हांव सदांच भावाक म्हणजे चड मानता अशे सिबलींग म्हुणून सो ताका हांवें म्हटलें म्हजो रिजल्ट आयज आसा तूं खंयच वसूं नाका घरांत राव म्हाका मातशे धीर दी मोटिवेट कर म्हुणून तर तो रावलो आनी चारांक आमचे रिजल्ट आसले सो ताणें लींक बी ओपन केली रिजल्ट आजून येवंक ना आनी हा आसुनी हांव रावलें रिजल्ट कितें येतलो आनी मम्मा दुसऱ्या आयडीन आसा आन डॅडी सायडीक आसा डॅडी बसला मम्मा सारकी भियेल्या आनी हांवूय भियालें तातूंत आन डे रिजल्ट कितें आसतलो रिजल्ट कितें आसतलो पळयता आल्या मागीर भाव पयता सुशेगात पळयता तो आन म्हाका कांयच एक्सप्रॅशन सुद्दां दाखयना आन म्हाका म्हणटा अरे कितले पडले तुका आनी हांव म्हणटा कितें म्हाका पसंर्टेज सांग म्हुणून स्कोर नाका म्हुणून स्कोर म्हाका सांगपाक लागलो हांय म्हटलें पसंर्टेज दायरेक्ट सांग म्हाका म्हाका स्कोराचें पडलेलें ना म्हाका म्हाका बरे स्कोर जाय म्हुणून आनी पळयता आल ताणें म्हाका सांगलें नायण्टी वन पसंर्टेज पडला म्हुणून म्हाका ओके नायण्टी वन पसंटेज पडला म्हाका मातशें हें लागलें ओके म्हजोच रिजल्ट काय म्हुणून म्हजेंच सारकें नांव आसा काय म्हुणून कित्याक हांव तेन्ना हें आसलें न्हू इतले म्हाका पसण हांयन तँतान म्हाका मातशी एटी पडलेले सो हांव तितलें हें नासलें खूश नासलें कित्याक हांव तितलें म्हणजे प्रिपॅड नासलें मायट बी अशें हांव चिंत्ता सो नायण्टी वन पर्संटेज म्हणजे सारकी घरांत खूश आवय तर म्हजी रावल्ली सायडीकूच सो तिणें म्हाका दोळ्यांत म्हज्या हांव लिटरली त्या दिसा रडलें आनी म्हजी मम्मी सुद्दां कित्याक इतल्यो पर्संटेज मेळे म्हुणून कित्याक म्हाका थोडीं भुरगीं थोडीं फ्रँडां अशीं हें करतालीं म्हणजे हें कितें चड तांकां हें पडटालें पर्संट म्हाका तशी हें नासलें की तेंकां चड पडटा म्हाका कमी पडटा म्हाका खबर आसा म्हणजे आपले हाजेर कितलें वर्क करप कितलें काम करप की तें तर रिजल्ट येयलो आन सगलीं खूश आवय बापूय सगलीं खूश भाव बी खूश हांवें मागीर तेन्ना स्क्रीनशॉट माल्लो कित्याक ताजेर स्क्रीनशॉट मारपाक जाय नासलें म्हजो फोन हा कडसून हांवें कॅमेरा काडलो आनी हें केलो सो सगले मागीर आमी दुसरे दिसा आमी सगले मिटाई बी दोल्ल्या आनी पयले दीस सामको रिजल्ट येयल्या आमी देवळांत बी गेलीं आन सगळें उमेदीन मागीर हें आलां सो त्या दिसाचो इतलो दीस म्हाका आवडलो की मागीर हांवें चिंतलें की फुडें आतां कितें करप फुडें मागीर हांवें म्हटलें टिचरींगचे कोर्स बी केले की बरें म्हुणून आनी अशेंच हांव पॉझेटीव हातूंत हांवें टिचरीचे कोर्स करपाक गेलें